जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन बोथोराव मानि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद दैखांनाय जायो जेरै जेनोबा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा मेसें बोथोरनि दैखांनाय आबादा जोंहा आलादा आरो दैलां बोथोरनि माबा दैखांनाय आबादा आलादा आरो मेसें आरो दैलां बोथोरनि गेजेराव दैखांनाय आबादा आलादा दा जोंहा जोंनि ओनसोलाव आरो जोङो ओरैनो दैलां बोथोराव जोङो बिदिनो मा होनो मा होनानै बुङो जोङो खुमब्रा बा जोङो बहल बा मैथा मैथा गोजा मैथा बांगाल आमफ्रायो बिनि अनगायैबो जोङो मानि गुबुन गुबुन बेफोरबादिनो बोथोरनि दैलां बोथोराव जानाय आबादफोरखौ जोङो मावो आरो आमफ्राय दा जोङो मानि एखसुयेलि दैलां बोथोराव आबादफोरा मानि अखानि थाखायनो बिराथ एसे खम बिबांनि आबादफोरखौ जोङो गायनानै मोननाय जायो आारो आबादखौ मानि जोङो दैखांनो हानाय जायो मानोना जोङो मानि आबाद मावनाय समाव जोङो मानि दैलां बोथोराव अखा हानायजों गोबां आबादफोरानो नस्थ' जायो आरो जोङो माखासे बुस्थुआ माखासे आबादारिफोरा जेनोबा अखानि थाखाय अखा बांद्राय जाय आबादा अखा बांद्राय नाङा बेफोरबादि आबादा मानि थाब सेवो बिनि आनगायैबो जोङो मेसें बोथोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादखौ जोङो मावो जेरै जोङो फुल खबि बा बान्दा खबि फानथाव थमेट' आलु लाफा लाइ जोगोनार मुला बेफोरबादि गोबां बिबांनि आबादफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव मोननो हायो मानो होनानै बुङोब्ला जोंहा मेसें बोथोराव बुं मा मावोब्ला जोंहा मानि खम बिबांनि अखा हानायजों लोगोसे आरो जोंनि आबादफोरा जोङो आरो जोंहा बोथोरा गुसु जानायजों लोगोसे जोङो मानि आबादफोरा जाखांनो मोजां जायो आरो जेनोबा जोङो लाफाफोरखौ नायनो थाङोब्ला लाफा लाफाफोरा जेरै गिसिबा सिदोब हा बेफोरबादि हायाव आरो लाफा फोरा बा गोरान हा मानि गुरैयैनो गोरान हा बेफोरबादि हायाव लाफाफोरा मोजाङै जायो आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला दैलां बोथोराव जोङो अखाफोरजों जोंना हासारफोरा गासैबो जेनोबा ननि हासार जे गोबोरखि हासारफोरा जोंहा गोजावलांजोबो बा मेसेंफोराव जोङो बेफोरखौ हासारफोरा गोरान जानायफोरखौ जोङो आबादफोराव राननानै होनो हायो बा बेफोरनि गेजेरै आबादफोरा मोजां जायो आरो जोङो बेबादिनो बेलेख बेलेख बोथोराव बेलेख बेलेख रोखोमनि आबादा मोजां जेरै जोङो सिगांआवनो सावरायबाय जेरै दैलां बोथोर दैलां बोथोरफोराव जोङो लाफाफोर बा मुलाफोर बा बेफोरबादि मैगंखौ जोङो गायनो हाया मानो होनानै बुङोब्ला लाफाफोरा मेसें बोथोरावसो जाग्रा बा मेसें बोथोराव मोनसे माने गावनि बोथोर हिसाबै मेसें बोथोरावसो मोजां रोखोमनि जाग्रा आबाद मोनसे जोङो बिदिनो दैलां बोथोरनि मैगंफोरखौ जोङो जेनोबा मैथाफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव जोङो मावनानै जानो हाया मैथा एक्सुयेलि बुंनो थाङोब्ला जोङो मैथाखौ मेसें बोथोरावबो मोनजायो खिन्थु जोङो मेसें बोथोराव मा बिनि बिथाइ फिथाइखौसो जाहैनाय जायो आरो दा जोंहा बेबादिनो मानि बोथोर नायनानै आरो जेनोबा जोङो बोथोर नायनानै जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं आबादफोरखौ जोंनि समाजाव बा ओनसोलाव गायनाय जायो आरो जेरै मेसें बोथोरनि मैगंफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव गायो बा दैलां बोथोरनि मैगंफोरखौ जोङो दैलां बोथोराव गायो आरो दैलां आरो मेसेंनि गेजेराव जेरै बिदिनो सावन बाद्र' आसिन खाथिक बेफोर समाव जोङो मोनसे आलदा रोखोमनि मैगंफोरखौ गायनाय जायो आरो दा जोंहा आबादखौ आरो बोथोर नायै बोथोर जेनोबा अबे मैगंआ अबे बोथोराव मोजां रोखोमनि जायो बा गाइजायो बा बोथोरनि सिसनेल मैगंफोरखौ जोङो गायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव